जय झूलेलाल कविता हा किथे वेई आहीं घुमणु तूं घुमायूं छा

अच्छा छा छा खणी आईं आहीं कविता तूं छा छा खणी आईं आहीं हुते अड़े वाह तूं त मज़ो करे आईं आहीं अच्छा अड़े मज़ो करे आईं आहीं तूं त हेॾो खाई आईं आहीं सुठे नमूने सुठे टेस्ट हुन में सवादु हुओ सुठो अच्छा त पोइ इहो मा मम्मीअ जे लाइ न वठी आईं आहीं छा छा छा छा वठी आईं आहीं मम्मीअ जे लाइ अच्छा अड़े वाह इहा त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे अच्छा अच्छा इहा त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे मूंखे त छोला भटूरा ॾाढा वणंदा आहिनि अच्छा ॿियों ॿुधायो ॿियों छा खाधई ॿियों छा खाधई अच्छा मज़ो करे आई आहीं मतलबु तूं ॿियों ॿियों छा खाधई स्वीट्स में मिठी मिठी शइ में अच्छा वाह इहा त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे तूं अॼु त साहेड़ियुनि सां वञी मज़ो करे आईं आहीं अच्छा मूंखे ॿुधाय अच्छा त मिठे में छा खाधई ॼमूं खाधई अच्छा त हुते आइस्क्रीम न हुते त आइस्क्रीम ॾाढी सुठी मिलंदी आहे आइस्क्रीम खाई हा न हुतां अच्छा त मुंहिंजे लाइ न वठी आईंअ छा आइस्क्रीम बाक़ी अच्छा ठीकु आहे पोइ कॾहिं हलंदीअ ठीकु ठीकु आहे पोइ हलंदासीं हिकिड़े ॾींहुं ॿई हली हुते मस्तु खाई ईंदासीं

हा मज़ो करे ईंदासीं मस्तु ऐं पर हुते मूंखे जेका आइस्क्रीम वणंदी आहे न हिक स्ट्रॉबैरी जी आइस्क्रीम ॾाढी वणंदी आहे उहा मूंखे ज़रूरु खाराएजांइ अच्छा अच्छा ठीकु आहे न ज कविता जय झूलेलाल